आमच्या हांगा फेमस आसा तें म्हणल्यार रोस आमलेट जी रस आमलेट म्हणल्यार आमचो तो चिकना शाकोती आसता ताचेर आमलेट घालताय आनी ताचे बाराबर आनी दोन पावां दिता आनी हे तें म्हळ्यार सगलें आसा पूण फेमस अशें कांय ना तशें करून सगलें आसा तशें करून आसा आनी दुसरें म्हळ्यार खतखतें जें खतखतें जें अशें करून खुबशे वेजिटेबल्स म्हळ्यार सगल्यो भाजी घालून ती करताय आनी त्यो बऱ्यो लागता बऱ्यो लागता खतखतें आनी चिकन शाकोती बी जी सय घालून करतात आमची बांगड्यां कडी शीत हे बांगडे फ्राय बी तशें करून

गोडशें गोडशें म्हळ्यार मणगणें तें करतात आनी आमगे दोदोल जें तांदळां पिठां करतात माडा गोड घालून सांन्नां जें अगेन हाचें करतात तें तांदलाचें तांदलां पिठाचें जें उकडून करतात तातूंत सूर बी घालतात आनी दोश दोशू बी करतात मुगा गोडशें बी करतात आमगेर आमगे अशें करून तांदळा लाडू बी करता तांदळा पिठां लाडू आनी आमच्या क्रिसमसा नेवरी करतात ज्यो चवथीकय बी करतात आनी आनी तशें करून अशें करून फेमस अशें करून कांय ना सांग्यार लायक डिस्ट्रिक्टा लायक हांव सावथ गोवा पडटा आमच्या सावता अशे करून आसता खतखतें बी तशें करून हय इतलें आनी कांय करिनात तशें करून